तुस मिकी हून अपने बारै च सनाओ थोआड़ा नां केह् ऐ ते थोआड़े घर कुत्थे न ते थुआड़े मम्मी पापा होर कम्म केह् करदे ते तुस बेसीकली जेह्के तुस थुआड़े घर जेह्ड़ी थोआड़ी थां ओह् कुत्थे दे रौंह्ने आह्ले ओ तुस सनाओ मिकी अपने बारे च मेरा नां अकाश ब्रैह्मनु ते मेरे पापे दा नां ओम दत्त मेरी मम्मी हा नां गुडडी देवी और में छतरैड़ी दा रौह्ने आह्लां आं ग्रां छतरैड़ी तसील बंसतगढ डिस्टिक उधमपुर ते कन्नै गै मेरे तातो दा नां शिव चरण मेरे चाचे दा नां ओम प्रकाश इक चाचे दा नां दुए चाचे दा नां केवल किशोर होर मेरे तातो दे चार मुड़े न सुभाश ब्रैह्मनु अरबिंद ब्रैह्मनु कुलदीप सिहं ब्रैह्मनु यश ब्रैह्मनु और मेरे चाचे दा इक मुड़ा अखिल ब्रैह्मनु और में प्राईमरी स्कूल मरोड़ पढ़ा दा और में पंजमी उत्थुं दा कीती दी ऐ और उत्थे जेह्ड़े मेरे प्राईमरी और में टैन्थ गोरमैंट हाई स्कूल छतरैड़ी दी कीती दी ऐ और टवैल्थ माडल हायर स्कैंडरी स्कूल रामनगर और हून में पढ़ा ना जी डी सी उधमपुर ते जेहड़े मेरे प्राइमरी दे दोस्त थे अस इ'यां गै होंदे हे बचपन च ते फटटी दियां कमीचा लाईंयै फटटी दियां तबिंयां लाईयै जंदे उठी होर लोकें दियां मक्कां छक्कां भन्नुड़ दे हे एह् दे दे कम्म करदे हे गुल्ली डंडा खेलदे हे और क्रिकेट बी खेलदे हे फ्ही जिस बेल्लै अस हाई स्कूल पुज्जी गे ते अस उस बेल्लै उत्थें इयै गेम चलदी ही साढ़ै क्रिकेट कबड्डी और मतियां सारियां गेमां चलदियां ते ओहदा हा बाद अस हायर स्कैंडरी पुज्जी गे गोवरमैंट माडल हायर स्कैंडरी स्कूल रामनगर उत्थें अस बालीबाल चलांदे ते उद्धर दे बाद जी डी सी उधमपुरल आईये कालेज बोयस ते और इद्धर बी गेमां चलदियां हियां लग लग और बचपन च और बी मते सारे जेह्ड़े दोस्त हे जेह्ड़े ओह् खेले छेले च बड़ा शैक रखते थे ओर जेह्ड़े बी थे ओह् बी बड़ा शौक रखते थे और जिन्ने बी दोस्त यार थे सारे दोस्त हे और जिस टैम अस टवैल्थ पढ़दे हे जिस बेल्लै साढ़े कोल इक रपेआ बी होंदा हा अस बड़े खुश होइंदे हे खुशी खुशी कन्नै खाना इक दुए दे हत्था छड़काना ते इयै असें रखे दा हा अपना स्हाब कताब होर जेह्ड़ा अपना होंदा साढ़ा टवैल्थ टवैल्थ जेह्ड़ा बंदा जियां जियां एज कन्नै मठोई जंदा ऐ उ'यां जियां जियां बंदा मठोंदा जंदा उ'यां उ'यां सुधरदा जंदा फिर अस बड़े सुधरिये असें टवैल्थ तक बड़े पंगे शंगे करदे होंदे हे लड़दे हे नाल न्हादें होंदे हे लोकें दियां मक्कां भन्नी ओड़नियां सेऊ खाउड़ने होर बी मता सारा कम्म करुदे हे ओर जेह्ड़े मेरे यार दोस्त थे ओह् ओर बी बड़े पंगे बाजी करदे हे ओर में अपने घर दे कोल कोल ही मेरा प्राईमरी स्कूल था जित्थै में पंजमी कीती दी और बाकी जिन्ने बी मेरे दोस्त यार थे सारे अच्छे थे जिन्ने बी दोस्त थोए जिंदगी च बड़े अच्छे थोए होर कदे असें गलत निं कीता और मेरे जेह्ड़े तातो दे मुड़े न बड्डे बड्डे सुभाश ब्रैह्मनु ओह सुभाश ब्रैह्मनु ओह सिंगर न